हमरा गाँवमे एगो हमर दोस्त रहै जे एतेक गरीब रहै जे की बताउ आ ओकरा खाना खायके लेल मतलब अनाज नहि रहै ओकरा घरमे पैसा नहि रहै ओकरा घरमे ओकरा घरमे कोइ कमाइ बला नहि ओ आओर ओकर मम्मी रहै आ ओ जे है ओ तैयौ वैसे पढ़ पढ़ाइ लिखाइ करै आ दश किलोमीटर पैदल जाइ पढ़ैके लेल ओकरा पास जाइके लेल साइकिल उइकिल किछु नहि रहै आ जे है से आइ पढ़ि कऽ पढ़ि कऽ एकदम बड़का पोस्ट पर गेलकै हँ एते संघर्ष रहै ओकरा देखियै हम सभ जइया ओकरा घर तरफ से जइया तऽ ओकरा देखियै कि ओ डिबिआ जे है डिबिआ बार कऽ पढ़ि रहल है आ एकदम ओकर मम्मी जे बतबैत रहलखिन हमरा जे हमर बेटा दश घण्टा बारह घण्टा पढ़ैया आओर ओ जे है से दोसरके घरमे मतलब काम उम कऽकऽ तब अपना खाइ पियैत रहै आओर अपना घर चलबैत रहै ओहे कमैबो करैत रहै तनि मनि आओर पढ़ाइयो लिखाइ करैत रहै आओर मेहनत कऽकऽ आओर जे है से मेहनत कऽकऽ हमरा अपना गाँवके दरोगा मतलब बनल है आओर अभी हमरा सभकेँ गाँवके नाम ओहि से ऊँचा भेल है ओकरे से जे देखि ओकरा पास नहि पैसा नहि किछु नहि आ ओ एते मेहनत कऽके एते अच्छा मुकाम पर चलि गेल है बताउ अब जे है से ओ जे है ओकरा शादी भऽ गेलक है आ ओ घर बनबा लेलक है पहले ओकरा घर नहि रहै रहै लए रहैके लेल अब ओ जे है से पक्काके घर बनबा लेलक है ओहो दू तल्ला आ शादी हो गेलक है अब बाल बच्चा है अब ओकरा बाल बच्चा सभ अच्छा इसकुलमे पढ़ैया आओर गाड़ी है सभ चीज हो गेलक ओकरा पास पढ़ाइ लिखाइ कऽकऽ अब इहे जे है से पढ़ै लिखैके चाही सभकेँ पढ़ै लिखैके चाही एते